اردو زبان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ یہ زبان صرف مسلمانوں کی زبان ہے نہیں حقیقت اردو ایک زبان ہے مذہب نہیں یہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی اور ہندو سکھ عیسائی سب نے اس میں لکھا اور پڑھا ہے پڑھا ہے اس کا حل ہے اسکولوں اور میڈیا میں بتائے جائے کہ اردو ہندوستانی ثقافت کا مشترکہ ورثہ ہے صرف ایک قوم کی زبان نہیں ہے اسی طرح اور بھی غلط فہمیاں ہیں جیسے اردو پاکستان کی زبان ہے حقیقت میں اردو کا جنم دہلی لکھنؤ حیدرآباد جیسے ہندوستانی شہروں میں ہوا پاکستان نے اردو کو اپنایا مگر یہ زبان ہندوستان کی ہے نصاب میں اردو کی تاریخ پڑھائی جائے تاکہ بچے جان سکیں کہ یہ زبان ہندوستانی مٹی سے جڑی ہوئی ہے جڑی ہوئی ہے اسی طرح اور بھی غلط فہمیاں ہیں کہ اردو اور ہندی بالکل الگ زبانیں ہیں نہیں بالکل نہیں حقیقت اردو اور ہندی بول چال میں تقریباً ایک جیسی ہے فرق صرف رسم الخط یعنی لکھنے کے طریقے اور کچھ الفاظ کا ہے اس کا حل یہ ہے کہ مشترکہ مشاعروں کہانیوں اور پروگراموں کے ذریعے دونوں زبانوں کی یکسانیت کو دکھایا جا سکتا ہے اور بھی غلط فہمیاں جیسے اردو سیکھنا مشکل ہے بالکل نہیں اردو مشکل نہیں ہے سیکھنا اردو کی بول چال آسان اور میٹھی ہے رسم الخط سیکھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے مگر مشکل نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ اگر اردو کو دلچسپ انداز میں جیسے کہ شاعری یا گانے کے ذریعہ سکھایا جائے تو بچے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں